میرے خیال میں مجموعی طور پر دیہی اور شہری علاقوں میں کھیل کھیلنے کے درمیان فرق نمایاں ہو سکتا ہے تاہم دونوں ترتیبات کھلاڑیو کو اپنی صلاحیتو کو فروغ دینے میں اور اپنے اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے میں منفرد مواقع فراہم کرتے ہیں اس میں بہت سے فرق ہوسکتے ہیں شہری علاقوں میں عام طور پر دیہی علاقوں کے مقابلے اسٹیڈیم میدان جم جیسے کھیلوں کی زیادہ سہولیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شہری کھلاڑیو کو اپنی صلاحیتو کو بہتر بنانے کے لیے اور اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ وسائل اور مواقع تک رسائی ہے شہری علاقوں میں زیادہ وسائل اور مواقع کی دستیابی کی وجہ سے مقابلے کی سطح عام طور پر زیادہ ہوتی ہے شہری ایتھلیٹس مضبوط اور مخالفین کے خلاف کھیلتے ہیں دیہی کھلاڑیوں کو مقابلے میں زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیہی علاقوں میں کھیل اکثر کمنیٹی کے سماجی تانے بانے میں زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے خاندان اور دوست مقامی ٹیموں کی مدد کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں جس سے کمنیٹی کے جذبے کا مضبوط احساس پیدا ہوتا ہے اس کے برعکس شہری علاقوں میں زیادہ تماشائی کھیل ہوتے ہیں شائقین ٹیموں سے ذاتی تعلق کے بغیر کھیلوں میں شرکت کرتے ہیں دیہی علاقوں میں نقل و حمل کی تک کم رسائی ہوتی ہے جس سے کھلاڑیوں کے لیے کھیلو اور مقابلوں میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے شہری علاقوں میں عوامی نقل و حمل کے بہتر نظام ہوتے ہیں اس سے کھلاڑیوں کے لیے گھومنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے دیہی علاقوں میں درمیان ثقافتی فرق کے لحاظ سے کھیلے جانے والے کھیلوں کے اقسام مختلف ہو سکتی ہے مثال کے طور پر دیہی علاقوں میں فٹ بال یا بیس بال جیسے ٹیم کھلاڑیوں کی مضبوط روایت ہو سکتی ہے جب کہ شہری علاقوں میں باسکیٹ بال یا ٹینس جسے انفرادی کھیلوں پر زیادہ زور دیا جا سکتا ہے اور بھی چھوٹے بڑے فرق ہو سکتے ہیں